جی سر بولیے جی سر آپ میری بات سنیں گے میں نے آپ کی کمپلین فارورڈ کر دی تھی جب آپ نے یہاں پہ کمپلین لکھوائی تھی اب کمپلین فارورڈ ہوئے بھی ایک ہفتہ ہو گیا لیکن سر اس کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگےگا جیسے ہی آپ کی اسکوٹی مل جائےگی ہم فوراً آپ کو کال کر کے بتا دیں گے آپ کچھ دن رکیے دیکھیے سر میں نے آپ کی کمپلین تو فارورڈ کر دی ہے اب آپ کچھ ٹائم تو رکیے جب آپ اتنا رکے اب میرے سینئر کی طرف سے جو مجھے ملےگا جواب وہی میں آپ کو تو فارورڈ کروں گی جب انہوں نے بولا ہے کہ آپ کی نہیں سر ایسا بات نہیں ہے یا آپ کی ایکشن لیا جائےگا اور آپ کی بائک جلد سے جلد آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اوکے سر اوکے اوکے تھینک فار کالنگ سر